एहि मोबाइलसँ परेशानी कि छै से मोबाइल जे छै नहि हैङ्ग करि जाइत छै हैङ्ग करि जाइत छै आओर थोड़ासँ आओर एहिमे एप रहितियै तऽ आओर निक हेतियै से एप जे कम छै न एहि लकऽ भी परेशानी छै मोबाइल लयकऽ हम परेशान रहैत छी कनिटा जे कुछ हमरा एप भी कम मिलल आओर मोबाइलमे नहि चौड़ेबला ठीक रहितियै चौड़ाबला कनिटा तऽ रहितियै न तऽ एकर से फोटो देखयमे निक रहितियै